कोनके छै

मोटरोलाके हइ

वीवोके दाम कते छै दाम कतेक छै दाम कतेक छै हँ छक्का की दाम छै छक्का की दाम छै सैमसंग मोबाइलके की दाम छै

बोलेरो

ठीक ठीक आबै छी कए बजे दोकान खुला छै खुलले ने तऽ कए बजे तक खुला रहतै ठीक अपनहिए अबै छियै की दोकान पर आरो कोई दोसर बैठे छै दोकान पे

ठीक छै एगो दूगो मोबाइलके फोटो अगर होगा तो भेज दीजिए

ठीक छै आबै

ठीक छै आबै छियै ठीक छै आबै छियै ठीक छै आबै छियै ठीक ठीक